हैलो सर बोलो जी सर हाँ जी सर वो बताओ एड्रेस आपका हमारे यहाँ हमारे पास सर है ऐसे मान लो आप भरतपुर पत्रिका राजस्थान पत्रिका लास्ट ढूँढ़ते सभी अख़बार हैं हमारा हमारे पास सर बताओ कौनसा जी सर जी सर है जी सर हमारी होगी पचास रूपए किराए सात दिन के पचास रूपए किराए होगी एक अखबार है सर चार रुपये का है अट्ठाईस रुपये हो जाएगी सात दिन की प्राइस आपकी जी सर हाँ सर मंथली हफ्ते में सर आपका हो जाएगा सत्तर रुपये का मंथली में हो जाएगा सर ऐसे हो जाएगा ढाई सौ के आस पास हो जाएगा आपका जी सर आती हैं पूरी ऑल इंडिया की आती हैं न्यूज़ उसमें जी सर हाँ सर पूरी आती है न्यूज़ खेलों की आती है इस्पोर्ट भी सबकी आती है न्यूज़ उसमें जी सर एड्रेस आपका प्रॉपर कॉलोनी में किका घर कल से आ जाएगा आपका आपका अखबार सर ओके सर